औ आंथ' सासे आबादारि लानो हागोन औ औ मानि बागै होनदों नोंथाङा औ पटेटस मानि आलु बर' रावाव ना आलुआथ' दा जोंनि ओरै लकेल आवथ' बांद्राय केमिकेल बाहायनाय जाया नेसारेल मावनाय जायो दा नोंथाङा बबे मोनसे नि बागै केमिकेलनि ना उइदाउट केमिकेलनि फारसे मिथिनो

हाया बिगाफसे दं औ अखा सिजन ना आलुखौ नोंथाङा गायोब्ला मेसें मेसें होनो बर'आव औ मोनसे औ मेसें दानावबो मानि सावन मास बाद्र कार्थिक कार्थिक मास बिदिनो दिसेमबर से इंराजि आव दिसेमबरसे माननिफ्राय नोंथाङा हा सुग्राखौ गोदोथ' जोंनि समावथ' जों मोसौ जोंसो हालौयोमोन हालौनाया दाथ' नोंसिनिथ' साइन्सनि जायैबाय बिगियाननि जुग ट्रेक्टरजोंसो हालौखागोन हालौनाया ना ट्रेक्टरजों फास बिगा हाखौ हालौदो नोंथाङा फिनथाम फिन फिनथामसो हालौनांगोन नोंथाङा मानि सिगाङावथ' हाग्रा थायोना बिजों बे हाग्रा थैनायनि खेबसे हालौदो ओमफाय हाग्रा थैखांनानै हाग्राथ' बहा थैजोबनो बे बायदिसिना दाखोर रोदा थायोना बेफोरखौ एसे बासिनानै गारनांगौ आरो गारनानै हायो मानि समाय नायनानै होनांगोन आरो मानि सोरबा सोरबाथ' हालुवा बाबो बे अरगेनिख बुस्तुखौ लिमिटनि अबार इउस खालामो ना मानि बबे माबायाव बिसिबां एम एल होनांगौ बेफोरखौ मिथिया माबा बाल्थिंआव लगायनानै मानि नोंसोरथ' दा रोंखा राखा नोंसोरथ' बिदिखौ मिथिखायो बेफोरखौ बाहायनो हाबाथ' आबादा बिरात स्फस्त' जायो जानाया औ औ होनबा दे दोनसै दे होनबा ओ ओ दे